जय झूलेलाल साईं मां अॼु पंहिंजे नेताऊनि खां कुझु मदद घुरण चाहिंदी आहियां अॼकल्ह बेरोज़गारी एतिरी वधी वई आहे की माण्हुनि खे खाधे जे लाइ बि कुझु सोचिणो पवंदो आहे की असां कीअं पंहिंजे घर में मैनेज कयूं बेरोज़गारी एतिरी वधदी वई आहे की माण्हुनि जी नौकिरियूं हिक त कोरोना जॾहिं खां खे असांजी इंडिया में आयो आहे तॾहिं खां वठी माण्हुनि जी घणेनि जी नौकिरियूं ख़तम थी वयूं माण्हुनि जा बिज़नैस ख़तम थी वया हुनखां पोइ हेतिरो दिक्कतूनि जो सामिनो करिणो पए त माण्हुनि खे घर में जेका हिक माण्हू कमाइण वारो हुयो अगरि हुनजी बि नौकिरी छॾाइजी वई आहे त घर में वेही करे कीअं पंहिंजो घर हलाइनि माण्हुनि खे ॿाहिरि वञी करे घणेई परेशानियूं थी थियनि ॿाहिरि वञी करे कोई न कोई कमु ॻोल्हनि था लेकिन कोई कमु कोन्ह थो मिले हुननि खे घर में ॿार आहिनि जंहिंजे हुननि खे त इलाही परेशानु थिए थी स्कूलनि में जेका ॿार प्राइवेट स्कूल में पढ़ाईंदा हुआ हुननि बि पंहिंजे प्राईवेट स्कूल जी पढ़ाई छॾाये करे सरकारी में अ भरती करायो हुननि खे ॿारनि खे पंहिंजी पढ़ाई कराइण था प्राईवेट हॉस्पिटल में बि वञण वारा बि अॼुकल्ह अ सरकारी अस्पतालनि में पंहिंजो इलाज कराये करे पूरी तराह सां हिकु त बेरोजगारी जे वज़ह सां एतिरो ज्यादा परेशानी थी आहे माण्हुनि खे की हुननि जे हर कम ते इलाही प्रभाव पियो आहे हिन करे मां सरकार सां वेनिती कयां थी की कुझु न बेरोज़गारी जो हल निकारन नौजवान पीढी खे कुझु कम बढ़िया कम ॾेयण जे लाइ कुझु करण जय झूलेलाल